हैलो ये ट्रैवल एजेंट मां जा पिया ॻाल्हायो मां शारदा पई ॻाल्हायां मूंखे मूंखे मूं पंहिंजा ईअं पासपोट चैक कयो आहे त मूंखे ॾिसण में आयो आहे कि मुंहिंजा पासपोट जा पन्ना ख़तमु थी रहिया आहिनि ऐं मुंहिंजी जेकी बि डेट्स आहे जिते मूंखे एक्चुली हॉंगकॉंग वञिणो आहे हॉंगकॉंग एंड चाइना वञिणो आहे त मूंखे अर्जेंटली थोरनि ॾींहंनि में ई मूंखे पंहिंजो पासपोट रिन्यू कराइणो पवंदो तॾहिं ई मां वञी सघंदसि मुंहिंजी उहो डेट्स निकरी चुकियूं आहिनि ऐंड पर मुंहिंजो ध्यान ई कोन वियो कि मुंहिंजो पासपोट जेको आहे रिन्यू थियण जी ज़रूरत आहे मूंखे लॻो कि मूंखे अञा टाइम पियो आहे लेकिन हाणे इहा प्रोसैस मुंहिंजो टिकेटूं आहिनि सभु निकरी चुकूं आहिनि त हाणे मूंखे पंहिंजे पासपोट खे रिन्यू करण जे लाइ तव्हां प्लीज़ मूंखे प्रोसेस ॿुधायो हुन जो योजनाऊं ॿुधायो कि मूंखे छा करिणो पवंदो ऐं कहिड़ा कहिड़ा प्रोसेस मूंखे हिन जे लाइ करिणा पवंदो कि जेको मूंखे जेको आहे पंहिंजो ट्रैवल सेफली ऐंड सिक्यॉर्ली ऐं कंहिं ॻाल्हि जी मूंखे परेशानी न अचे ऐं मुंहिंजो पासपोट फटाफटि रिन्यू थी अचे इन में मूंखे पूरी मदद कंदा तव्हां प्लीस मां इन ॻाल्हि जो थोरो रिक्वैस्ट कंदसि कि मूंखे थोरो फटाफटि ॿुधाईंदा मां हिन प्रोसेस खे शुरू करे थी सघां